हम सबसे बेसी प्रभावित छी प्रेमचंद्र के कथा संग्रह हम प्रेमचंद्र के बहुत रास मुंशी प्रेमचंद्र के बहुत रास किताब सब लेलहुॅं किआक तऽ ओ बहुत क्लासिक होइ छै अयं आ राजनीत शास्त्र के हम जे हिसाब से विद्यार्थी छी तऽ राजनीति शास्त्र से रिलेटेड जे कोनो कॉपी छै किताब ओ हम खरीदल करै छी ई हमरा अनबेबा के रहैया तऽ हम पोस्टऑफिसक माध्यम से पोस्ट ऑफिस से ओकरा अथी करै छियै पठोलहुॅं बुक लिस्ट आ ओ हमरा वएह हिसाब सॅं पार्सल पठा दैया हमर सबसे प्रिय किताब अछि प्रेमचंदके जे कथा संग्रह छनि किआ तऽ ओहिमे बहुत रास कहानी छै जेना दो बैलों की कथा गबन कफ़न अयं ई मे जतेक छै प्रेमचंदके समग्र ओ हमरा पढ़य मे बहुत नीक लगैया आ ई हम हरदम जखन कखनो मॅंगबै छियै तऽ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मॅंगोलहुॅं अपन घरक पता दै छियै आ ओतऽ हमर पहुँच जाइया डाक बाबू या ई जे छथि पोस्टमैन ओ अबै छथि आ ओ हमर पठा दै छथि